असां पी टी उषा जे बारे में ॾाढो कुझु ॿुधो आहे टीविनि में मीडिया जे बारे मीडिया खां ऐं हूअं ॾाढी डोड़ में नम्बर वन ते आहिनि खिलाड़ी असां हुन खां इहो बि सिखण चाहींदासि कि हिक लेडीस थी करे बि केतिरो पंहिंजो नालो देश में पंहिंजो नालो रोशनु कयो अथेई असां बि पंहिंजी पी टी उषा जे करे असां बि पंहिंजो नालो देश विदेश में रोशनु करण चाहियूं था असां बि पी टी उषा वांगुरु डोड़ में फ़स्ट अचणु चाहियूं था पिया